हाँ मुझे पाल पालतू जानवर पसंद है जिन में से कुत्ते और बिल्ली कुत्ते इस लिए पसंद है क्योंकि कुत्ते वफ़ादार होते हैं वह बहुत प्यारे होते हैं और अपने मालिक से भी बहुत प्यार करते हैं और वह जो कुत्ते होते हैं वह आपको अकेला महसूस नहीं होने देते हैं वो घर मे एक दम ख़ुशनुमा माहौल बना के रखते हैं कुत्ते जो होते हैं वो नुक़सान नहीं पहुंचाते हैं इस लिए इस करण से मुझे कुत्ते पसंद हैं फिर दूसरी अगर बात करें तो मुझे बिल्लियाँ भी पसंद हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपने मालिक के साथ खेलती हैं और जब वह छोटी रहती हैं मतलब जब वह बच्चे रूप में रहती हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं सुंदर भी होती हैं वो परन्तु अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वह गंदगी भी नहीं फैलती हैं घर में और अगर मुझे मौक़ा मिले कि मैं कुत्ते या बिल्ली अपने घर में रख सकूँ तो मैं बिल्कुल कुत्तों और बिल्लियों को अपने घर में रखूँगी